ہیلو یس ہاں انس سے بات ہو رہی ہے بابو ہاں مجھے بینک میں نے بینک ایک کھلوایا ہے اس اس کا میں نے ایک اے ٹی ایم بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے جیسا کہ اے ٹی ایم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں سمجھا کہ پے فون وغیرہ نہیں کھلا ہے تو میں کھلوا لوں یار بتائے گا تو اچھا رہے گا اچھا ٹیم ہے آپ کے پاس تو بتائیے تو اچھا رہے گا یار اچھا بتا رہے ہیں تو پے فون کیسے کھلتا ہے بھیا ارمان اچھا پہلے انسٹال کرنا ہے پے فون کو اس کے بعد موائل نمبر یس موبائل نمبر جی اس کے بعد او ٹی پی آئے گا یس یس یس او ٹی پی آئے گا اس کے بعد اے ٹی ایم کا چار چار ڈیجٹ ڈال دینا ہے ہاں چار ڈجٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد سکسیسفل ہو جائے گا نا بھائی ہاں سکسیسفل ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے بابو ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ جو آپ بتائیں میں بھی اب پے فون چلا سکتا ہوں آپ کے مرضی سے آج سے